जेह्के साढ़े मश्हूर जगह्ं न साढ़े प्हाड़ी लाह्के च जेह्कियां दो त्रै चार मश्हूर जगहां न जेह्कियां साढ़े च चार पंज मश्हूर जगहां न जेह्कियां न उं'दे बारे च में तु'सें ई जेह्का सनाया सनांदा आं हून ते सुनेओ मेरे बारै जे इक साढ़े मश्हूर जगह् इक सराह्ड़ ऐ जे मंदरै कोल बाईं रस्प उत्थै बी मंदर मुंदर जंदे बड़े जल जुल ढालदे बड़ा अच्छा मंदर ऐ उत्थै बड़ी दुनिया औंदी उत्थै टूरिस्ट औंदा इत्थुआं बाद अस देह्रा टाप इक बड़ा अच्छा टूरिस्ट ऐ देह्रा टाप चली जंदे देह्रा टाप इक मेला होंदा मेला मेला हर जेठे तार इक मेला होंदा उत्थै बड़े कुक्कड़ कक्कड़ चढ़दे कुक्कड़ होई गे होर भिड्डू शिड्डू होई गे ओह् अहें बड़े बढदे जात्तरां जूत्तरां जात्तर इक जात्तर डुड्डू दा औंदी इक जखेड़ औंदी इक उत्ती दा औंदी मढ़ म्हल्ले औंदी इक साह्ड़ आह्ली साइड दा आई जंदी इक सुद्ध महादेव दा बड़ियां जात्तरां किट्ठियां होंदियां और मेले उत्थै बर्फी बुर्फी बनदी जलेबियां जलूबियां थ्होंदियां होर साढ़े उद्धर नाग देवते दा मंदर ऐ बड़ा अच्छा मंदर ऐ मंदर जंदे जिसलै सारी दुनिया उत्थै मंदर औंदी बाकी बाकी बड़ा अच्छा अच्छी जगह् ऐ देह्राटाप बड़ा मेला शेला होर सब किश रुट्टिये रट्टियै दा प्रोग्राम सारा होना टैंट टैंट टूंट दा प्रोग्राम बाकी सब किश होंदा प्रोग्राम जेह्का होना ऐ एह् बड़ी टूरिस्ट इक रामराइयें दा मेला होंदा ओह्दे बारै च में तु'सें ई जेह्ड़ा सनाना चांह्दा इक रामराइयें दा मेला होंदा जेह्का उं'दे बारै च तु'सें ई में थोह्ड़ा कल्चरल प्रोग्राम दे में थोह्ड़ा बारै सनाना चांह्दा टूरिस्ट केह् ऐ उत्थै टूरिस्ट कीह् जंदे लोग मतलब उत्थै बड़ा ऐ इक टूरिस्ट जो हैं ब राम दा राम दा ब लक्ष्मण दा उत्थै मतलब मंदर ऐ कोई इक उत्थै जंदे अस ते उत्थै बड़ी दुनिया होंदी उत्थै रुट्टिये रट्टियै दा प्रोग्राम होंदा पूरा समान जेह्का खच्चरें उप्पर लेइयै जंदा उत्थै ते बाकी समान समून जेह्का पूरा खच्चरें उप्पर लेंदा जंदा लेंदे उत्थै ई बाकी बाकी उत्थै लंगर लुंगर लगदे ते बाकी लंगर लुंगर लगदे जेह्के उत्थै जंदे टूरिस्ट घूमने घामने ई बाकी बड़ा स्हेई जगह् रामरइयां बापस आई जंदे इक साइड जगह् छपरी बड़ी मश्हूर जगह् माता दा मंदर ऐ बहुत बड़े मंदर हैन छपरी मेले च जलेबी जलूबी बनदी बाकी सब किश बाकी मेला बड़ा मश्हूर ऐ ओह् छपरियां सब बाह्र दे लोक आंदे सुद्धमहादेव दे बंदे लंगर लांदे उत्थै स्राढ़े दे बंदे लंगर लांदे मरोठी मरोठी दे सारे बंदा पैसे दिंदे डुड्डू बसंतगढ़ दे लोक उत्थै मेले च औंदे बाकी उत्थै सराह्ड़ मेले च औंदे छपरी बड़ा अच्छा मेला होंदा जेह्का बड़ी मश्हूर जगह् ऐ छपरी मंदर बड़ी मश्हूर जगह् ऐ स्राढ़ छपरी मंदर उत्थूं अस बंधड़ चली जंदे बंधड़ बड़ी मश्हूर जगह् ऐ जंदे जंदे उं'दे बारे च सनाना चाह्न्नां तु'सें ई बंधड़ इक मेला होंदा ऐ जेह्का मेला जेह्का बड़ा मश्हूर मेला होंदा ऐ बड़ा मश्हूर मेला होंदा उत्थै बंधड़ नमां दा मंदर ऐ उत्थै बड़ी दुनिया जंदी उत्थै बड़े लोग लोग औंदे उत्थै लंगर लुंगर सब किश लग्गदा उत्थै बड़ा बड़े दूरै दूरै दे लोग औंदे टूरिस्ट पूरे बड़े बड़े दूरै दे लोग औंदे उत्थै पूरे जम्मू एंड कश्मीर दे पूरे लोग औंदे सारे उत्थै औंदे जिसलै पुजदे न उत्थै भी उत्थै पूरे पूरे लोग जेह्के पूरे लोग औंदे जेह्के पूरे दुनिया दा अपने दिक्खदे दुक्खदे प्रोग्राम केह् चलै दा अच्छा प्रोग्राम प्रोग्राम करदे जेह्के सारे उत्थुआं बाद उत्थुआं बाद उत्थुआं उत्थुआं बाद उत्थुआं बाद इक साढ़े बड़ी बड्डी मश्हूर जगह् आई साढ़े जि'यां मेला होंदा इक इक मेला होंदा जि'यां साढ़ा मंदढ़ होई आ छपरी होई आ होई आ शिवगली जि'यां मतलब शिवगली मेला होंदा इक बड़ा टॉप मेला बड़ा मश्हूर मेला होंदा होर अस शिवगली बसंतगढ़ बड़ा घूमने आस्तै जंदे उ'आं उत्थै उं'दे बड़े प्रोटेशनरें आस्तै कन्नै बंदे कन्नै मिलदे जुलदे कोई अपनी गर्लफ्रैं कोई सारे बंदे कन्नै मिलदे अपने फ्रैंड होऐ जां कोई मतलब एह्दे कन्नै मेला जेह्का बड़ा अच्छा होंदा बड़ा मंदर ऐ शिवगली बड़ा मश्हूर मंदर ऐ जेह्का उत्थै लोक जंदे उत्थै बड़ा मेला होंदा सुद्धमहादेव सुद्धमहादेव इक शिव जी दा मंदर ऐ उत्थै बड़ा अच्छा मेला होंदा सुद्धमहादेव मंदर मंदर लोक जंदे जिसलै मेला होंदा उत्थै पु'न्नेआ गी मेला होंदा बड़े बाह्र दे लोक औंदे मतलब ऑल इंडिया दे लोक जी उत्थै औंदे उत्थुयां बाद च बड़ियां अच्छियां अच्छियां चीजां थ्होंदियां मेले चा कोई छल्ले आह्न्नदे कोई ङूठियां आह्न्नदे कोई किश किश आह्न्नदे सब सब किश आह्न्नदे कोई होई आ मतलब पजैबां पजूबां मतलब जे मरजी करै सारा किश मेले चा थ्होंदा बड़ा अच्छा मेला होंदा सारे लोक सुद्धमहादेव जेह्का आई सकदा जिसी नेईं पता होगा इत्त कश अस बोल्ला दे डोगरी कल्चर दे प्रोग्राम च बाकी गाने गूने लगदे सुद्धमहादेव बड़े लंगर लुंगर लगदे बाकी प्रोटैस्ट प्रूटैस्ट कोई निं ऐ बाकी इक साढ़े मेला होंदा जि'यां मेला होइया साढ़े शिवधार धार मेला होई आ सेई साढ़े बड़े अच्छे मेले होंदे इ'यां मतलब टूरिस्ट घूमने घामने ई जंदे अस पत्नीटाप होई आ जि'यां जि'यां मतलब सन्नासर होई आ जित्थै अस घूमने ई जंदे मतलब पत्नीटाप सन्नासर मतलब नत्थाटाप श्रीनगर होई गेआ एह् बड़ी मश्हूर जगह् ऐ श्रीनगर पत्नीटाप पूरा जंदे हे अस घूमने घामने ई मतलब जिसलै अस उधमपुर बड़ा बड्डा मेला होंदा ऐ देवका जिसदा नांऽ देवका बड़ा बड्डा मेला होंदा उधमपुर इस मेले च अस बी औंदे बड़ा अच्छा मेला होंदा बड़ी दुनिया होंदी ऑल इंडिया दा लोक इत्थै औंदे बाकी बड़ियां मश्हूर जगह्ं जलेबियां जलूबियां बनदियां सबकिश कोई खाने पीने आह्लियां चीजां सारा प्रोग्राम होंदा इत्थै रुट्टिये रट्टियै दा पूरा प्रोग्राम होंदा इत्थै अस तां औंदे बाकी बड़ा बड्डा प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम ऐ बड़ा बड्डा अस इत्थै औंदे इस लेई बड़े बड्डे मेले मूले होंदे जेह्के प्रोग्राम हैं एह् मतलब सराह्ड़ बड़ा बड्डा मेला होंदा इक जुग्गधार जुग्गधार अस जेल्लै जंदे उत्थै बड़ा बड्डा मेला होंदा जुग्गधार बड़े बड़े बंदे जंदे उत्थै बड़ा इ'यां होंदा इ'यां सिस्टम होंदा उत्थै बड़ी जात्तरा जूत्तरा आंदियां बड़े लोक जेह्के औंदे उत्थै इत्त गल्ला अस जंदे इत्त गल्ला अस उत्थै बड़ा बड्डा प्रोग्राम होंदा जुग्गधार मेला होंदा इ'यां मेला मूला जेहा मतलब मेला मूला होंदा जि'यां मतलब साढ़े स्राढ़ स्रूढ़ बड़ा बड़ी मश्हूर जगह् ऐ इक जे काम्फिल होई गेआ थल्ले बड़ा टूरिस्ट जिस्सी क्लाक क्लूक टूरिस्ट इत्त गल्ला इत्त टूरिस्ट टीवी च एह् चीज घूमने पौंदी ऐ मंदर मुंदर ऐ अस घूमने घामने'ई पूरे अस आल इंडिया च घूमी